अ औ बुं औ औ औ दे

ओरैनोथ' थासारिया बारा इसे गाज्रिद्राय नङा मोजाङा मोजाङानो आरो दा आरो विन्टार सेस'न जाहैबाय ना माबाफोराबो बिफां लाइफांफोराबो सिरिनो हमबाय आरो बे दैमा दैसाफोराबो माबाफोरा राननो हमबाय जिब जुनारखौ नुयो नुनाया अ ओमफ्राय ओरैनो खुवायाथ' दा इसे बारा खुथ'नाय जायाखै दा उनफोरावसो माबायदि जायो नोंसोर फैनो नागिरदों नामा अ ओरैनो माब्लासो फैगोन बायदि

आच्चा आच्चा नैजि नैजिबा दिसेम्बर अ दे जागोन दे फैनो हागोन नोंसोरो जि नायनो गोसो बेखौनो नायनो हागोन दाउमा दाउसा ओरैनोथ' बोथोर बिगियाननि बायदिबा ओइदिनखालि मोजाङानो दङ अ बहुद मोजां आरो नोंसोरो ओइदिनखालि फैयोबाथाय फैबानो जाबाय मिनथिबाय औ औ औ दे औ दे औ जागोन दे औ औ औ दे